जंहिं माण्हूअ हाणे हाणे ई हीअ चित्रकला शुरू कई आहे जेको हाणे डोड़णु चालू कयो अथईं ऐं उन खे पंहिंजा गुण निख़ारिणा आहिनि त उन खे मां हीअ सलाह ॾींदमि की पहिरीं त उन खे आड़ी ऐं सिधी लाइनियूं खींचणु खपनि स्केल सां ऐं उन में उन खे निशानु थियणु खपे ऐं ॿियो उन खे फ्री हैंड ड्रॉइंग करणु खपे त जंहिंसां उन जो हथ जी अ जेकी आहे उहा ध्रुजारता घटि थींदी ऐं उहो पोइ पंहिंजे खुले हथनि सां डोड़े सघंदो त सभिनि खां पहिरियों ड्रॉइंग में तव्हां खे सिधियूं लाइनियूं पाइणु खपनि ॿियो तव्हां खे कलर में अगरि तव्हांखे प्रैक्टिस करिणी हुजे त तव्हां मथे खां हेठि कलरु करण जी प्रैक्टिस कयो ऐं कलरु भरण जी प्रैक्टिस कयो त उन सां तव्हां जी प्रैक्टिस वधंदी ऐं तव्हां जे हथ में जेकी ध्रुजारता ईंदी आहे सिधी लाइन पाइण में त उहा तव्हां जो घटि थी त इन सभु शयुनि जो तव्हां खे ध्यानु ॾियणु खपे